जें तुमी जें डस्टबीन धाडलेलें न्हू तें सामकें फाल्तू आसा तेची प्लास्टीक कॉलिटी एकदम फाल्तू आसा आनी दुसरें म्हटल्यार जी ताची स्प्रींग आसा पय ती सारकी एकदम फाल्तू कॉलिटीची तुमी दिल्ली आसा तुमचे लागीं मागता की तुमचो प्रोडक्ट मातसो तुमी आनी इम्प्रोमायज करचें ना जाल्यार तुमची कॉलिटी सामकी देंवतली